अहाँके बेबसाइमे जानवरके देखभाल करै तऽ छी जेना हो गेलै बकरिआ पालन बकरिआके देखभाल करना बकरिआ पोसना बकरिआ बच्चा देलकै ओकरा पोसिकऽ बड़ऽ करना ओकरा बड़ऽ चलिके आगू चलिके खस्सी बनाना जेनाकि मतलब कि जइसे गैआ पोसना भैँसिआ पोसना मने कि ढेरी जानवरसनी पोसै छिए जइसे कुत्ता बिल्ली बिल्ली नीकऽ भी पोसना जेनाकि मुसबा मारि मारि खाइ कुतबा ने भी पोसना जे कि दुआरीपर भी रहै छै मतलब कि बकरिआ आरो गैआ जे हो गेलऽ एकदम जरूरी हो गेलऽ अऽ गैआसँ दूध मिलै छै बकरिओमे दूध मिलै छै लेकिन हमे नहि दूध नहि खाइ छिए बकरिआरऽ गैआरऽ दूध दुहलिअऽ भैँसिआरऽ दूध दुहलिअऽ ओकरा बाद फेर ओकरा मार्केटऽमे बेचलिअऽ मने अर गैआ जे गोबर दै छै ओकरऽ गोबरके साफ सफाइ गैआके महीनो जे सप्ताहमे नहबाना हो गेलऽ ओकर बाद फेरो गैआ आर गोबर साफ करना गैआके नहबाना भैँसिआके नहबाना भैँसिआरऽ गोबर साफ करना बकरिआके साफ सफाइ करना ओकरऽ भेनाड़ी उठाना घास खिलाना कुट्टी खिलाना गैआके कुट्टी खिलाना भैँसिआके कुट्टी खिलाना चोकर लानऽ कुट्टीसब तऽ माड़ देना ओकरऽ बाद फेर हो गेलौ घाटऽ खिलाना चोकर नून सानि एकदम बढ़िआँसँ मिलाइ कऽ देलिअऽ लादिमे तब गैआ अबै छै खैलकऽ आओर ओकरा जे छै जहिआ गैआ गाभिन होलऽ ओकरा एकदम बढ़िआँसँ खाइ लऽ देलऽ ओकर बाद फेर गैआ बच्चा देलकऽ फेर बच्चासँ पिलेलिअऽ ओकरा दूध भी दुहलिअऽ एकदम खिरचासनी खूब खाइ जाइ ओकर बाद फेर दूधो बेचैलऽ जाइ छिए दूधो चालीस टका पचास टका बिकै छै गैआरऽ दूध चालीस टका भैँसिआरऽ दूध पचास टका दूधोसँ फेरो दहिओ बनेलिअऽ दहीसँ फेरो दहिओ खेलिअऽ दूधोसँ मिठाइओ बनेलिअऽ घीओ निकालिअऽ घीओ बेचलिअऽ ढेरी पइसा हो गेलऽ आओर ओकरऽ बाद फेरो गैआ नीक कऽ साफ सफाइ करना एकदम दिनमे तीन बार तीन टाइम खाना देना भैँसिआके ओकरऽ बाद फेर गैओके तीन टाइम खाना देना ओकरऽ बकरिआके दूध चाही दुनो